हेल' औ नै आं ओरैनो जिरायनानै दङ औ गोबावथार जाबायमोन ना खबर लालायिया माबोरै दं दा औ आंहाबो मोजाङैनो दंथ'यो दे दा सान्दि बानायाथ' बानायदोंमोनहाय माथो जाथारा मोनसेबो ओहो नाजागासिनो दं र ओरैनो नै दाथ' दाथ' बे रीक्रुइटमेननि फैदों ना टार्ट ग्रेड पर ग्रेडफोरनि बेखौनो बानायनानै दोन्दोंमोन औ बिनोथ' दा बानायनानैल' दोन्दों आंबो फरायनायबो जाथाराखै

गैया माथो ओरैनो फरायनानै नआवसो दंबाय दं दा नै जेबो जाथारला माथो बेनोथ' जाबाय औ

औ बेनोथ' जाहैबाय दा

बिदुनो नाजाबाय थानांसिगोन आरो ना नाजाबाय थायोब्लासो उनफोराव मा जासै नफ्राव मोजाङैनो दंजोबो ना औ औ औ माथो खालामबावनो औ मोनबाथ' मोनबायानो मोनाबाथ' आरो नफ्राव जि दं बेजोंनो मावनानै जानांसिगोन मोनाबाथ' गैया बेखौ आसा खालामनानै थाबाय थाबा गैया जेबो आदै मादै जोंहानि आइ बाबाया बिसोरबो गोदोनिफ्राइनो आबाद मावनानैसो जाबोग्रा दा बिसोरबो बेबायदिनो माइ आबाद मावनानैनो जायो बिदिनोसै जोंहाबो नखराव गेजेर थाखोनिसो जाबाय थाखा फैसाफ्राबो सौहाया सौहायाथार ओंखायनो फरायनायखौबो दोन्थ'बायसो फरायनायखौबो फरायजोबनो हायासै दोन्थबायसो बिदिनो फिसा फिसौ औ दे दे दे अब्ला दे दे बिदिनो सम सम खबर लाबाय था दे दे दे